हमलोग ग्रामीण परिवेश में हैं और जो है यह इसके आस लगने वाली जो बड़ी सिटी है वह महितपुर तहसील है तो गाँव से सम्बन्धित सभी आवश्यकताएँ अपने यहाँ पर नेटिव प्लेस पर उपलब्ध नहीं हो पातीं इसलिए हमलोग हमारे आसपास की बड़ी तहसील में जाते हैं अपनी सब्ज़ी वग़ैरह लेने के लिए या कहीं शादी या बड़े प्रोग्राम हो तो खरीदारी करने के लिए भी हमलोग वहाँ बाहर जाते हैं इससे बड़ा जो एरिया है वह हमारा जिला है जिले में हम मल्टीप्लेक्स और सिनेमास की आदि कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं तो उनको देखने के लिए या खरीदारी करने के लिए भी हमको बाहर जाना आना पड़ता है हमारे जो रिश्तेदार हैं वह सभी बड़ी सीटियों और शहरों में रहते हैं जो हमारे आसपास शहर के ज़्यादा दूरी पर नहीं पास में ही उपस्थित हैं तो उनके यहाँ आने वाले कार्यक्रमों में जाने के लिए भी हमको वहाँ जाना आना पड़ता है हमारी तहसील तक जाने के लिए बस सुविधा है लेकिन तहसील से अन्य प्रदेश या देश के किसी भी स्थान जिले या कस्बे पर जाने के लिए यहाँ पर ट्रेन और एरोप्लेन की व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ जो लगता है मेला उस मेले में आने वाले व्यापारी और व्यापारियों के सामानों की पूर्ति करने के लिए भी ट्रान्सपोर्ट के रूप के लिए भी हमको अपने आसपास के गाँवों में जाना पड़ता है यहाँ लगने वाला मेला मवेशी मेला होता है जिसमें अच्छी नस्ल के घोड़े और गाय भैंस का क्रय विक्रय होता है उन्हें लाने ले जाने के लिए भी हमलोगों को अपने शहर से बाहर आना जाना पड़ता है